آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پینتیس چھ لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو پچاس پینتالیس ہزار نو سو پچیس پانچ ہزار تین سو پینتالیس